ہمارے یہاں دو مذہبی تہوار بہت اہم ہیں اور وہ بہت دھوم دھام سے منائے جاتے ہیں ان میں ایک عید ہے دوسرا تہوار بقرعید ہے عید کے تہوار میں جو رمضان المبار ک کے روزوں کے اختتام پر مناتے ہیں ہم اپنے گھروں میں مختلف پکوان کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں جیسے سویاں دہی برے چھولے اور املی کی چٹنی شیرخرما بریانی مٹن کڑھائی وغیرہ یہ ہمارے گھروں کا روایتی اور قدیم زمانے سے چلا آ رہا پکوان ہے عید کے موقعے پر جو پکوان اور ڈشیز خاص طور پر تیار کی جاتی ہیں وہ میٹھی ہوتی ہیں لیکن جب بقرعید کا مذہبی تہوار آتا ہے تو چونکہ یہ قربانی کا تہوار ہے اس سے ہم اپنے رب کے حکم کو مانتے ہوئے مختلف جانوروں کو اس کی راہ میں اسی کی رضا کے لیے قربان کرتے ہیں تو اس کا گوشت ہم تین حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے ایک حصہ اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں اس طرح گوشت کا بڑا ذخیرہ ہو جاتا ہے اسی لیے ہم اس مذہبی تہوار پر ان پکوان کا وہ روایتی طریقہ اختیار کرتے ہیں جو زیادہ تر گوشت پر مشتمل ہوتا ہے جیسے مٹن بریانی مٹن قورما کوفتے کباب شامی کباب سیخ کباب زعفرانی پلاؤ سندھی بریانی دم کا قیمہ وغیرہ یہ وہ روایتی پکوان ہیں جن کے بغیر بقرعید کا تہوار پھیکا اور ادھورا ہے یہ خاص پکوان اگرچہ خاص تہوار کے ساتھ وابستہ ہیں لیکن ان میں کچھ اشیا ایسی ہیں جو مختلف تہوار میں استعمال ہوتی ہیں جیسے شیر خرما دہی برے اور مٹن بریانی جو عید اور بقرعید دونوں تہواروں میں پکائی اور تیار کی جاتی ہیں